मां जॾहिं कंहिंखे बग़ीचो लॻाइण में सहायता कई तॾहिं मूंखे ॾाढो सुठो लॻो छाकाणि त हीउ पर्यावरण जे लाइ ॾाढो सुठो ऐं ज़रूरी आहे मां हुन खे पंहिंजी तरफ़ु खां सुझाव ॾिनो त हिन बग़ीचे में खाद जो उपयोगु करे तव्हां फल फूलनि खे वाधारो करे सघो था